इस पेशे में मुझे ज़्यादातर मछली पकड़ना ही पसंद आता है और खास कर नाव में जा कर जाल फेंक कर मछली पकड़ने का अनुभव ही अलग होता है क्योंकि इसके लिए हमें तैयारियाँ थोड़ी पहले से करनी पड़ती है और ये पेशा ऐसा है कि जो पहले किया जाता था लेकिन आज वैसे नहीं किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हमारे पास बहुत प्रकार के उपकरण भी आते जा रहे जिससे मछली पकड़ने के जो उपकरण हैं वो भी हमारे पास नए नए से आ गए हैं और हमने जालों का इस्तेमाल कम कर दिया है और फिलहाल हम अभी भी जालों का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितना पहले होता था तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही बोलूँगा कि वो भी पुराने पेशे का इस्तेमाल करें ताकि वो अच्छे से और बिना किसी को नुकसान पहुँचायें मछलियों को पकड़ सकते हैं और इसी तरह इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं